आजकल के बच्चे को लगता है कि आज कल के बच्चे गेम में इस एंड्राइड गेम के प्रति जो स्क्रीन पर गेम होता है उसके प्रति ज्यादा आकर्षित होते जाता है होते जा रहा है और वो पारम्परिक गेम जो होता है जैसे खेल कबड्डी हो गया हॉकी हो गया गिल्ली डंडा हो गया या क्रिकेट हो गया फुटबॉल हो गया ये सबसे वो दूर होते चला जा रहा है होते जा रहा है और वो मोबाइल पर जो फ्री फायर हो गया पबजी हो गया या कोई और गेम इस स्क्रीनिंग गेम हो गया वो उसके प्रति वो ज्यादा वो उधर चला चला गया है और इससे दूर होता चला गया अब इससे इससे दूर होने से उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है आँख जैसा आँख ज्यादा स्क्रीन पर ताकता है तो उसका आँख खराब हो जाता है उसका मेंटेलिटी क्षमता होता है वो घट जाता है मानसिक बीमारी हो जाता है उसका शरीर कमजोर होता जाता है वो जो फिजिकल नहीं करेगा खेलकूद नहीं करेगा तो उसकी हड्डी कमजोर हो जाता है हो जाता है अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गिर उर गया तो उसका हड्डी टूट जाता है तो ये सब चीज देखो मिलता है जो बच्चा के अंदर ये सब चीज आप दूर होते जा रहा है लेकिन गाँव समाज में और ये सब चीज को अगर हम अपने गाँव समाज में अपने अगर अपने से पहले का पीढ़ी को देखें अपने पापा को या दादा को देखें तो वो सब का वो सबके जमाने जमाने में फोन नहीं था एंड्राइड फोन नहीं था तो उस समय उन लोग जो पारम्परिक गेम होता है गिल्ली डंडा कबड्डी हॉकी ये सब चीज खेलते थे उन सब का शरीर बहुत मजबूत और स्वस्थ था उस समय भोजन भोजन की बात करें तो उस समय भोजन भी बिना रसायन का उपजता था जो भी उपजता था बिना रसायन का होता था लेकिन आजकल भोजन भी करते हैं तो उस रसायन रासायनिक युक्त ही भोजन करते हैं अब जैसे सब्जियाँ खाते हैं मकई खाते हैं आजकल देखते हैं सब चीज पर रसायन छिटाता है बहुत बहुत रसायन का इस्तेमाल होता है जो उस समय जमाने में नहीं था जिस कारण वो शरीर उनका कम बीमार पड़ता था अगर बीमार भी पड़ जाता था तो वो गाँव का आयुर्वेदिक दवा खा कर वो अपना शरीर स्वस्थ कर लेते थे लेकिन आजकल ऐसा है नहीं आजकल थोड़ा सा अगर सर्दी जुकाम हो गया तो उस पर ध्यान नहीं दिया उसका गार्जियन तो वो बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है सर्दी जुखाम से उसका जानलेवा बीमारी हो सकता है ये सब चीज है फिजिकल नहीं करने का आ ये सब चीज भी होता है बच्चा फिजिकल नहीं करता इसी कारण होता है अगर फिजिकल करे तो छोटा मोटा सर्दी जुकाम हो इन सब चीज उसका शरीर खुद सह लेता है लेकिन बच्चे बच्चे ये सब चीज पर ध्यान भी नहीं देता ना गार्जियन गार्जियन भी लापरवाह हो जाता है अगर बच्चे को मोबाइल देखते हैं तो उसको ओही मोबाइल पर छोड़ देता है वो सात आठ घंटे लगभग वो मोबाइले पर टाइम बिता देता है गेमिंग खेलते समय खेलते खेलते जो गार्जियन को ये सब चीज पर ध्यान देना चाहिए उसको एक टाइम बना देना चाहिए कि हाँ इतना टाइम दस मिनट हो एक घंटा आधा घंटा हो तुम के मोबाइल देखो चाहे गेम खेलो बाकी अपना पढ़ाई करो और खेल कूद पर अपना ध्यान दो फिजिकल खेल खेल लेकिन ये सब चीज गार्जियन को भी देखना देखना चाहिए जो आजकल के गार्जियन बहुत कम गार्जियन है जो ये सब चीज करता है रहा बात ये सब चीज को दूर करने का उपाय हर एक गाँव में दो तीन खेलने कूदने का एक फील्ड होना चाहिए मान लीजिए स्कूल है स्कूल को सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि स्कूल को साइड में एक सरकारी बड़ा सा फ़ील्ड होना चाहिए जिससे बच्चे को अपने शाम में या सुबह में उसमें खेल कूद कर सकता है सुबह में दौड़ भी सकता है फिजिकल भी कर सकता है रनिंग और शाम में खेल कूद फुटबॉल कबड्डी हो क्रिकेट को खेल खेल सकता है जिससे उसका फिजिकल स्वस्थ रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा ये सब चीज हम सरकार से दरखास्त अनुरोध करते हैं कि सब चीज पर ध्यान दें हर एक स्कूल को साइड में एक फील्ड देना चाहिए बड़ा सा जिससे बच्चे शाम में खेल कूद सके यही सब है कि है जो बच्चे को उस गेम से दूर कर सकते हैं और अपने पारम्परिक गेम जो एक खेल कबड्डी फुटबॉल ये सब बच्चा खेल सके क्रिकेट वगैरह जो बच्चे को शाम खेलने कूदने में भी मन लगता है और उससे कम से कम जो वो खेल कूद में तीन चार घंटा जब दूर रहेगा त और तीन चार घंटा बहुत फर्क लाएगा तीन चार घंटा मान लीजिए वो शाम में खेल लेता है तो उसके बाद वो दस मिनट आधा एक घंटा मोबाइल देखा उसके बाद उसको पढ़ने के लिए मम्मी उसका गार्जियन होगा जो बोल देगा और बच्चा अपना पढ़ाई करके उसको मोबाइल को गार्जियन लेना है उसको दोबारा फिर मोबाइल नहीं देना चाहिए यही कहेंगे खेलकूद के बारे में